چند سال پہلے کے موبائل فون بٹن فون ہوا کرتے تھے پر اب اسمارٹ فون موجود ہے جو کہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے پہلے فون بٹن ہوا کرتے تھے اس سے آپ کچھ محدود لوگوں کو ہی کال کر سکتے تھے اور کچھ کچھ دوری پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں پہ انہیں کو کال کر کر آپ بات چیت کر سکتے تھے پر اب ایسا نہیں ہے کیوں کہ موبائل فون جو ہے چھوٹے نہیں رہے بٹن والے نہیں رہے اب کے موبائل فون اسمارٹ فون ہو گئے ہیں جو کہ ٹچ اسکرین میں موجود ہے آپ اسے ہر شخص کو کال کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک میں ہوں غیر ملک میں ہوں یا آپ کے شہر کے ہو یا غیر شہر یا غیر دیگر ممالکات بیہرون ممالکات بیہرونی شہر یا کسی بھی شخص کو آپ کال کر سکتے ہیں جس سے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اورویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں پہلے کا نیٹورک جو ہے محدود ایک حد تک محدود تھا جو کہ ٹو جی اور تھری جی رہا کرتا تھا جو کہ چھوٹے فون موبائل چھوٹے موبائل فون جو کہ بٹن والے ہوا کرتے تھے پر اب جو کہ موبائل فون جو ہے تبدیل ہو گئے ہیں اسمارٹ فون میں اور نیٹورک بھی بدل گیا ہے ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے کہ فور جی اور فائیو جی نیٹورک ابھی ہمیں مل رہا ہے آگے جا کے سکس جی بھی ملنے والا ہے اس کے ممکنات ہیں جی میں جیو کا نیٹورک یوز کرتا ہوں ماہانہ سات سو سے آٹھ سو اس پر میں خرچ کرتا ہوں